السلام علیکم جی میری بات پین کارڈ کارڈ آفس سے ہو رہی ہے جی جی میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میں اپنے گھر کو تبدیل کیا ہے تو میرا پہلے جو پتہ تھا وہ اب دوسرے اپارٹمنٹ میں تبدیل ہو گیا ہے تو اس اپارٹمنٹ کا پتہ ڈلوانا تھا جی جی جی ایڈریس چینج کروانا ہے جی جی میرا ہی پین کارڈ ہے جی جی تو اس کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا کیا دستاویز ہو لگے گا اس کے بارے میں جانکاری چاہیے تھی جی اچھا ہاں وہ ہے اس کے ساتھ اور بھی کوئی ڈاکومینٹ ہاں وہ بھی دے دیں گے اچھا دونوں کا فوٹو کاپی کروانا ہے جی جی اچھا اچھا وہ فارم کہاں سے مل پائے گا اچھا ٹھیک ہے ہاں ہاں جی سب کو بھر کر سبمٹ کر دیں گے ہے نا اچھا ٹھیک ہے اچھا اچھا آن لائن بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی فارم سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھتی ہوں میں آن لائن کروا لوں گی زیادہ سہولت ہوگی جی جی جی جی ہاں ہاں ٹھیک ہے شکریہ آپ کا